हमरा जेना कॉलेजमे हम पढ़ै छी तऽ हमरा खानाके खासा दिक्कत भए जाइए दिनमे जे होइछै हमर क्लास बहुत ही लम्बा चलैए जेकरासँ कि हमरा खानाके दिक्कत भए जाइए खाना घर आके नहि बनाबए सकैछी तऽ हम कि करैछी एकटा रेस्टोरेंट खुलल रहैछेै तऽ ओकरा हम ऑर्डर ओकरा ऑर्डर लए छै ऑर्डर लएके हमर रुमपर पहुँचा दए तऽ हमरा बड़ा बढ़िआँ लागैए ई सुविधा आओर हमरा सब समयमे खानो मिल जाइए जेकरासँ कि हमरा ई टेंशन नहि रहिए कि अगर हम खाना नहियो बनाबए सकलहुँ तऽ हम भूखा रहब